ہمیں بہت ساری خبریں مل جاتی ہیں ریڈیو پہ یا اسپیکر پہ فون پر بہت ساری خبریں دیتے ہیں لوگ چینل ہیں ان کے اور بتاتے ہیں سچ ہمیں سچ سے آگاہ کرتے ہیں نہیں یہ غلط ہے ایسا تھا یہ یا وہ غلط ہے اور ساری باتیں بتاتے ہیں کہ یہ ایسا تھا وہی کچھ کرتا تھا تو ساری چیزیں ان کی پتہ نکالتے تھے اور انہیں سب کو خبر دیا کرتے تھے ریڈیو سے فون سے ٹی ویوں سے بہت سارے فون لیکن ہم ٹی وی سے نہیں سنا کرتے ہے ہم اپنے فون سے سنا کرتے تھے خبریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوا ہے دنیا بھی دیکھنی چاہیے تو ہمیں خبریں سننے میں اچھا لگتا تھا اور جانکاری ہوتی تھی تھوڑی خبریں سننے میں تو ہم خبریں سنتے تھے تو بہت سے بالکل سچ سچ دکھا کرتے تھے بہت سو کے ساتھ بہت بہت برا ہو جاتا تھا ان کے بارے میں پوری سچائی بتایا کرتے تھے بہت سے لوگ جو صحیح ہوتا تھا اس کی جھوٹی خبریں دے دیا کرتے تھے تو یہ سب ٹھیک نہیں لگتا تھا ہمیں بالکل بھی کبھی تو یقین نہیں ہوتا تھا کبھی یقین ہو جایا کرتا تھا کیونکہ خبریں کبھی جھوٹی دے دیا کرتے تھے کبھی سچی دیا کرتے تھے تو زیادہ تر آج کل جھوٹی خبریں زیادہ چل رہی ہیں تو سب سچی خبر دیا کرتے تھے ساری دنیا کو آگاہ کرتے تھے اس بات سے تو لوگ بھی خوب دیکھا کرتے تھے لیکن اب جلدی یکین نہیں ہوتا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ اب زیادہ تر خبریں جھوٹی دے جاتی ہیں جھوٹا بتایا جاتا تھا ہر کسی کو اس کے بارے میں جھوٹی باتیں بتا کے بنا کے بتا دیا کرتے تھے تو ایسا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا پہلے زیادہ صحیح خبریں آتی تھیں اب زیادہ جھوٹی آتی ہیں